गुजरात में अॼु जी तारीख़ में रिसोर्स घणा हली रहिया आहिनि ऐं रुॻो रिसोर्स न पर तव्हांखे हुन में हाउसबोट बि मिलंदी हुन में होलीडे होम बि मिलंदा ऐं तव्हां झंगलनि में वेंदा फॉरेस्ट में वेंदा त हुते वॾियूं वॾियूं होटलियूं पर उहा होटल जे के आहिनि हुन में रूम जे के आहिनि उहे कॉटेज टाइप आहिनि हुन में तव्हांखे घणो आनंदु ईंदो ख़ासि करे जीअं असांजे कच्छ में तव्हां वेंदा त टेंट सिटी उहे घणनि ई जॻहयुनि ते टेंट सिटी ठहियल आहिनि वाइट डेजर्ट जे को सफेद रण आहे कच्छ जो अछो रण उते टेंट सिटी ठहियल आहिनि मांडवी बीच ते वेंदुव उते टेंट सिटी ठहियल आहिनि ऐं भुज जे को असांजे कच्छ जी राजधानी चवाईंदी आहे उते तव्हां वेंदा त तव्हांखे उते रिसोर्स बि चंङा मिलंदा ऐं अॼु जे जेका इंसान जी ज़रूरत आहे त वञी करे शांतीअ सां रहिणो जे का ज़िंदगी अॼु बागाडोड़ वारी थी वेई आहे त हुन लाइ तव्हांखे रिसोर्स टेंट हाउस चाहे तव्हां गिरनार फॉरेस्ट गिर फॉरेस्ट में वञो चाहे कच्छ में वञो सौराष्ट्र में वञो चाहे तव्हां नडियाद साइड में वञो पर हर जॻह ते अॼु उहे सभु ठहियल आहिनि जे के असांजे मन खे शांति ॾियनि था